ना हमनायखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दा ना हमनाय ना हमनाया माखासे जोंनि आबहावाफोरखौबो रैखाथि खालामनो थाखाय दा मा आयदानि आयेनबो दानाय जादों नाया लासैनो खमायै खमायै माने दैयाव ना गैयिसो जालांनो हमबाय दा बेनिखायनो ना नाखौ जुदि बैसाग जेठ आसार सावोनसिम बा बैसागसिम बैसाग जेठ आसारसिम जुदि ना फावनाखौ जुदि हमनायनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला बे बिलोफ्राव इयुनाव जोबनो गैयै नाफोरखौ जोङो मोननो हागोन मानो होनबा जोङो लकेलावनो बेफोरखौ नाफोरखौ जोङो मोननो हागोन दा बिलोफोराव गेट सिस्टेम बानायदों दुब्लियाव लांदों दैखौ गेटखौ लिमिटेड थानांगौ जेरै गेटफोरखौ जोङो सम दै नाङाब्ला हगारनानै दैखौ फोरानो आरो बे ना फावनाफोरा बे दै राननाय लोगो लोगोनो रान्थाबनानै थैजोबलाङो दा बिदिब्ला जोङो बोरै नानि फावनाखौ जोङो फेहेरनो हानो बिनिखायनो नाखौ जोङो बैसाग जेठ आसार माससिम जुदि जेबो खस्थ' होआबालानो दोननो हायोब्ला जोङो जोंनि लकेलावनो नाखौ एभेलेबोल मोननो हागोन आरो आं बेखौनो सानो नाखौ जोङो लकेल ना नागिरब्लाबो दिनैसिम मोननो थाङा दा बे लकेल ना मोनैनि कारनानो जाहैबाय जोङो बे बैसाग जेठ आसार माससिमखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जुदि आयेन मोनसो बानायनानै जुदि दोनोखायोमोनब्ला नाखौ जोङो फोजोबनो हानाय नङामोन मानो होनना होनब्ला जों ना फावनाफोरखौ जोङो फोजोबनानै लाबाय बे फोजोबनायनि थाखायनो जोङो दा जोंहा लकेल ना मोनैनि थाखाय जिंगा सिनांगौ जायो आरो बावैसो सिगां बे दै गुबुंले जानायनि जाहोनावबो माखासे दैनि माने दैयाव मोनसे पयजनबादि जानायनि थाखायबो माखासे बे ना नाफोरा गाराय जानानै बेमार जानानै बिसोरो माने बेनिफ्रायबो जोङो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो नाखौ जोङो थिनानै जानो रोङियावनो जोङो लकेल नाफोरखौ जोङो जिंगासिनांगौ जादों आरो आं बेखिनिखौनो नानि सोमोन्दै आं बेखिनिखौ बुंबाय आं नाखौ माने ना नाखौ आङो खेवालि जेजों सानायखौ बांसिन मोजां मोनो खिन्थु दा बे खेवालि सारनाय खेवालि जेजों नाफोर मोननो थांला आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोन्थ'नाय जाबाय